असांजे समाज में घणा ई त्योहार ईंदा आहिनि जीअं गणेश जो त्योहारु ईंदा आहिनि त गणेश जे ॾींहनि में असां गणेश जा गाना ॻाईंदा आहियूं ऐं हिननि ॾह यारहं ॾींहनि में असां ॾाढो मज़ो कंदा आहियूं गणेश जा भॻिवान जा गाना ॻाए करे इन खां पोइ जीअं झूलेलाल जो चालीहा ईंदा आहिनि इन में बि असां ॾाढो मज़ो कंदा आहियूं झूलेलाल जा गाना ॻाईंदा आहियूं ऐं उन में बि मज़ो कंदा आहियूं उन खां पोइ नवरात्रा ईंदा आहिनि माता जा ॾींहं नव ई ॾींहं मातनि जे बि असां ॾाढो डांडिया वांडिया खेॾींदा आहियूं ऐं इंजॉय कंदा आहियूं ऐं डांडिया खेॾींदा आहियूं ऐं गाना ॻाईंदा आहियूं इन खां सवाइ बर्डे ईंदो आहे या कंहिंजी शादी पार्टी थींदी आहे त असां फिल्मी गाननि में बि ॾाढो मज़ो कंदा आहियूं उहे गाना इ ॻाईंदा आहियूं ऐं उन सां गॾु असां डांस बि कंदा आहियूं घणेई त्योहार ईंदा आहिनि जीअं बर्डे ते बि असां ॿारनि सां मिली करे हैपी बर्डे जो गानो बि ॻाईंदा आहियूं ऐं हुननि सां गॾु शामिल थी वेंदा आहियूं असांखे गानो गानो ॻाइणु ॾाढो पसंदि ईंदो आहे सभिनीनि सां गॾु मिली करे बि असां ॻाईंदा आहियूं काफ़ी शादियुनि पार्टुन में बि असां वेंदा आहियूं त उते गॾिजी करे गाना ॻाईंदा आहियूं ऐं असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे जॾहिं असां मिली करे फिल्मी गाननि ते डांस बि कंदा आहियूं ऐं गाना बि ॻाईंदा आहियूं ऐं मज़ो बि कंदा आहियूं